जोंनि धोरोमा जोंखो जहै जोंनि हारिखौ बा मानसि सुबुं माहारिखो खौसेथि लाखिनो थाखाय जोंनि धोरोमा जोंखौ थिनो आरो धोरोम नङाबा मोनसे समाजा आरो सुबुं हिसाबै जों थांना थानो हाया आरो बे धोरोमखो लानानै जोङो जोंनि बे समाजखौ जों दैदेननायाव हारिखौ फोसाबनायाव समाज जौगानायाव बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि गथ' गथाइ गासैखौबो जोङो माने जों फोरोंलांनानै जोंनि मावनोगोनां खामानि जों मावलांनो हायो आरो जोंनि गेजेराव धोरोम गैयाब्ला जोंहा जिहेतु जोंनि मोनसे आसारखान्थि गोयि जायो आसारखान्थि गैयाब्ला जोंहा समाजनि रिथिनिटिया गैया जायो खौसेथिया गैया जायो बेखायनो जोंंनो धोरोम नांगौ धोरोमजोंनो जोङो सिखा धिखा गथ' गथाइ न'खर गासैखौबो समाज हारि गासैखौबो जोङो जौगानायाव बे धोरोमनि गेजेरजों बुहुत जों खामानि मावनो हायो आरो बेनो जोंनि माने गुबै आरो गिबि बे धोरोमनि गेजेरजोंनो मानसि हिसाबौ बा सुबुं हिसाबै जों बे मुलुगाव गासैबो खामानियाव जों देरहासार जानो हायो बे जोंनि मानसि हिसाबै जोंनि बे करथब्य आरो बेखौ जों अरायसम बयबो जोंनि गेजेराव बिखौ जों गोरबोआव बजबना लाना जुदि जों बेखौ फोथायनानै जुदि इसोरखौ सिबिनानै जुदि जों जिखुनु जों खामानिखो जुदि मावनो थाङोब्ला जोंनि गेजेराव बे बुहुमाव सान्थि होननाय बुस्थुआ जोंहा अरायसम थाबाय थागोन आरो जोंनि जौगानाया अरायसम गोजोन जागोन आरो जिखुनु खामानियावनो जोंनि गेजेराव जे बिस्रिंखल असान्थि बेफोरबादि परिभेसआ फैनाय नङा आरो बे बिस्व'वा अरायसम सान्थि थाबाय थागोन आरो आंनि साननायाव आं बेखौनो बुङो आं धोरोमनि गेजेरजों बिखो मोन्दों आरो धोरोमा बिखौनो थिन्दों बेयाव मानसि हिसाबै थिन्दों जाथि हिसाबै नङा आरो जाथि हिसाबै धोरोमा मालाबाबो जोंखौ बुङाखै धोरोमा जाबाय मानसि सासेखौ फोसाबनायानो बेनि आसल धोरोमा बिखौनो बुङो आरो